हांव आतां बायक चलयतां म्हज्या बायक आसा ती एक्टिवा आसा पूण आमच्या गांवांत रोड आसा ते सारके ना रोडार दामोर ना दामोर नासल्यान कितें जालां की बायक आमकां घडये घडये हालयत वचपाक पडटा होंडार भरपूर आसा आमगेल्या गांवांत आनी सरकारूय बी रोड आसा ते रोड आसा ते सारके करिना तितले निवळ गांवां भितर पावना ते मागीर बायक कितें जाता आमकां ती सर्विसींग परत परत करून हाडटा पूण सर्विसींग केल्यार परत ती मोडटा कित्यांक खोंडाऱ्यांत घातली म्हणटकीर तुमकां खबर आसतली खोंडाऱ्यांत घातली म्हणटकीर बायकी कितें जाता ती ती हालता पूण तरी पूण हांव म्हजे बायकीक खूब कॅर घेतां आनी पर परत सर्विसींग करपाक व्हरतां आनी सर्विसींग करून हाडटा बरे भशेन आनी म्हयन्यान वान मंथान एकदां तरी गाडी धुवन हाडटां